म्हजे कुटूंबान जर कोणी बरो नासत जर दुयेंत आसत जाल्यार आमकां आमी हांव कितें करता की तेंका वेगळेवेगळे पदार्थ करता म्हण्यार आता पय सपोज कोणाक जर जोर आयलो जाल्यार तेका उकड्या तांदळाची पेज करता जर कोणाक थंडी जाल्ली आसत जाल्यार गंजन घालून तुळशी पानां

आले कांदो अशे कितें घालून बरोसो कसाय तेका दिता जर पोटांत जर तेज्या मळमळटा आसत तेका जर उलटी येता आसत पोटांत जर बुड्डता आसत जाल्यार तेका सुकी मिरसांग चुलीचेर भाजून ताचे उदक करून तांणे ताका जेवपाक लायता जर तेका परत परत तर तो संडासान जर तेका जाता आसत जाल्यार ताका च्या च्या लिंबू पिळून दिता बेला पानां जर थंडी जाल्या आसत जाल्याप बेला पानांचो कसाय अशेंय करून दिता पोटांत जर ल्हान भुरगें जर आसत जाल्यार जर तेज्या पोटान दुखून जर ते खूब रडटा जाल्यार पेराची जीं पानां आसात कुमटी आसा तें वाटून ताचो रोस करून तेका घालता खावची पानां जी आसात ताज्या कुमटेचो रोंस काडून तेंकां आ त्या ल्हान भुरग्याक आमी हांव दिता